میری فیملی میں چھ افراد ہیں میرے والد صاحب والدہ صاحبہ دو بڑی بہنیں اور ایک بڑا بھائی ہے والد صاحب ڈاکٹر ہیں والدہ روز مرہ کے گھر کے کام کرتی ہیں بات دوستوں کی کریں تو دوست تو بہت سارے ہیں کئی دوست بیرون ممالک میں ڈاکٹری کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں اور زیادہ تر دوست اپنے والد کے بِزنس کو سنبھال رہے ہیں کسی کی کپڑے کی دُکان ہے کسی کی چپل جوتوں کی دُکان ہے کوئی آنلائن بِزنس کرتا ہے تو کوئی دوست اسکول میں اور ٹیوشن میں بچوں کو تعلیم دیتا ہے